मैं आपको यदि अपनी नौकरी के बारे में बताऊँ तो मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह पर है घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ मैं नौकरी करती हूँ तो आने जाने मेरा कम से कम समय लगता है और मेरे समय की बचत भी हो जाती है उस जगह फिर नौकरी करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर एकदम घर जैसा माहौल मुझे मिलता है बहुत इज़्ज़त मिलती है लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते है मेरी और समय समय पर तनखा भी आ जाती है तनखा को लेकर भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई आज तक मुझे काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर चाय कॉफ़ी जैसे सुविधाएं मिलती हैं जो बाकी नौकरियों में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं मेरा ये मानना है कि मैं बहुत अच्छी जगह नौकरी करती हूँ जहाँ मुझे सब प्रकार की सुविधाएं व इज्जत मिलती है